मैंने अभी कुछ समय पहले ही नई मिक्सी ली है जिसका जार खराब निकला है उसके नट बोल्ट गायब हैं उसमें उसकी जो है अंदर पट्टी लगी रहती है जिससे पिसाती है तो वो खराब है उसमें धार नहीं है उसका जो जार मिक्सी का जार है वो उसका ढक्कन भी ढीला है जिससे जो मसाला या चटनी वगैरह कुछ भी पीसते हैं वो अपने ऊपर आ जाता है तो बाहर निकल जाती है और मिक्सी मिक्सी भी है ना ज़्यादा बिल खीचती है जिससे बिजली की का बिल है न ज़्यादा आता है और इसका सुई जो स्लो इस्पीड स्लो तेज़ करने का है वो भी ये खराब है उसको जितना भी घुमा लो स्पीड कम तेज़ नहीं होता है सिव स्विच वाला स्विच बटन जो है उससे ही बंद चालू होता है ऑन ऑन ऑफ़ होता है और मिक्सी तो पूरी खराब ही है